ہیلو کیا آپ پین کارڈ دفتر سے بات کر رہے ہیں ہاں سر میں نے ایک پین کارڈ اپلائی کرا تھا جس کے بارے میں مجھے جاننا ہے جس کا بیس دن پہلے میں نے اپلائی کرا تھا اور اس کی کوئی نوٹیفکیشن ابھی میرے پاس نہیں آئی ہے اس کی ایپلیکیشن ریسیپٹ بھی ہے میرے پاس جس کا نمبر ایکس وائی زیڈ پینتیس بانوے ہے اور میرے ڈیٹ آف برتھ تیس آٹھ انیس سو اٹھانوے ہے کیا آپ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس کا اپیلیکشن پروسیس کہاں تک پہنچا اچھا سر اگلے ہفتے تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے شکریہ